हॅलो आं कोण ह हय आसा हय हय आम आमचे कडेन स्टीलचे पितूळचे अशे भशेन तोप आशिल्ले तुका कसलो मोटो म्हणून कसलो जाय तो स्टीलचा हय पितूळ जो आसा म्हणजे किदें सायजशी असो अंदाज हय मध्यम जालें तुका आठशें रुपया बीन पडटलें पितूळ सद्द्या म्हारग ना म्हाजें म्हारग न्ही आतां पितूळ सगळ्यांत म्हारग जालें न्ही मध्यम म्हणजें हय हय थोखणाचोत थोखणाचोत आनी बरो जाड बीन आसा आनी बरी आसा क्वॉलिटी बीन बरी आसा म्हणून तुका सांगले मागीर आतां केन्ना व्हरपा येत तर तूं हय कमी म्हण पळय आतां तुका म्हण आतां आठशें रुपया सांगलें कमीत कमीत एक धा रुपया कमी जातलें कळ्ळें चड जाय कितलें म्हणटा ना सातशें जावचें ना सातशें जावचें हाडपाक आनी आमकां तें ड्रायव्हर आतां आमकां ट्रान्सपोर्टाकूच म्हारग पडटा न्ही आतां तूं जावन जावन तुका बरें तूं म्हणून साडे सातशे रुपया दी आनी व्हर किदें आनी आनी हय आनी आमचे कडेन तेज्यान हल्की कॉलिटी आसा कळ्ळें सामकी हलकी कॉलिटी आसा पण ती मागीर ते टॉपान मागीर करपता बीन न्ही अशें म्हणून आं मध्यम असो म्हणटा आं मागीर मध्यम म्हणल्यार आनी तेतून तुका थोखणाचो जाय म्हणटा न्ही तूं अय मागीर साडे सातश्या व्हर आनी किदें जाय आशिल्लें बीन आमचे कडेन तशें बरीं नवें व हय हय काशें आसा काशें काशें तुका असो पितूळच्यानूत पितूळचेत जाय मुगे काय दुसरे भशेन बीन जाय आं पितूचोत हय हय हय आसा म्हणजे हाती येदो आसता पळय कासो तो ताका पडटा जवळ जवळ साडे चारशे रुपया बीन हय तेत हय म्हारग म्हणजे किदें आमचें तें बरें क्वॉलिटीचें दवरता आमी न्ही अशें हल्के फुल्के न्ही मागीर ताका बुराक पडटात आनी मागीर तें करोकडे ताका कळम येता अशें बीन आमकां तें कस्टमरांक त्रास जावं जायना न्ही म्हण अशें बरें दवरतात आतां तुमी पळयात हांव म्हारग दिसलें जरी जाल्यार मागीर ती परत हाडपाना नाल्या तूं कंप्लेन किदें येवपाना अशी गॅरंटी मागीर ती म्हालाची कळ्ळे न्ही हय ना एक हजारान कशें जाता तें तुका हांवें साडे सातशें सांगलें न्ही सातशें आनी चारशें बाराशें तेराशें सुमार जातात पय न्ही मागीर आनी आनी कमी म्हूण किदें म्हूण कोरूं गे दुकान बंद पडटलें मगे दुकान बंद पडटलें म्हागेलें आसल्यानी न्ही तें म्हळ्यार तूं आतां कमी म्हुणून आनी कितलें कमी पय तुका तें आठशें रुपयाचें साडे सातशें केलें आं आनी तें त्या काशाचेर हे केले पय तुका केन्ना जाय येता न्ही तेन्ना म्हाका फोन करून यो आं आं आतां मा आतां मात्शें बिजी आसा मागीर यो केन्ना फाल्यां येता फाल्यां येता मगे आं बोरें बोरें तर बोरें आं बोरें बोरें